हेल्ल' नोंथां ओइ नोंथांनि लाबोनाया सिंग्रायावनो माबा आलु गेसाव ओइ माबा मथरफ्रानो सेवजोबनाय माबोरै बनायनायरा नोंलाय सिंराखौलाय मोजाङै फाननांगौ

हैद लाबोबाय नोंथांनि दखाननिफ्राय एगदम जाजाया ओरैनो जानायावनो एकदम गेसाव बुस्थु आलु सेवनायखौनो होदों नोंथाङा दखानदारि कासट'मार बोनोब्ला बिदि नङा नोंथां एगदम मोजां जानांगौ माने बै मोजां खारबार जायोबासो मोजां फानबासो दखानाव कासट'मार फैयो नालाय बे आलु गेसाव सिंग्रायाथ' सायाव मोजां थाव सेरेबाय र' मोजांनो नायनो मोजाङै सिंआव अफ्रुनायबा जाजाला एकदम मोनामजोबनाय आरो औ

थारला जाजायासै आरो गथ' गथायनो रानना होबाय बेखौनो फिसौफ्राबो जायाखिसै गारजोब्बाय औ गारजोबदों जानो हायाबा सायावलाय मोजां नुदों ओमफ्राय सिङाव एकदम सेवनाय बुस्तुफ्रा आळु सेवनायखौनो होदों नोंथांआ

आंथ' मोजांखौनो मोनाखै गेसावसो बुस्थुआ मोजां बानायाखै आरो मोजाङै थाल लादो नोंथां नङाबा कासट'मारफोरजों देजासिगोनसो माने बिदिबा बेबादि जाया नङा मोजां बुस्थुखौ फाननांगौ दखानफ्राव अ